ہیلو جی رادھے شیام جی بول رہے ہیں اچھا اچھا ارے میں ابھی آپ کی ٹیکسی سے آیا تھا جامعہ نگر اترا تھا جی تقریباً یہی بیس منٹ ہوئے ہیں پچیس منٹ قریب جی جی جی تو آپ کے موبائل میں آپ کے ٹیکسی میں میرا موبائل چھوٹ گیا ہے ذرا دیکھیں وہ پیچھے والی سیٹ پہ اچھا اچھا ہاں دیکھ لیجیے ایک بار دیکھ لیجیے جی نہیں دکھائی دے رہا ہے اچھا نیچے دیکھ لیں ذرا سا ہو سکتا ہے نیچے سرک گئی ہو جی جی جی میں ویٹ کر رہا ہوں جی اچھا ہے نیچے ہے اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے ذرا آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھ لیں اور آپ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے میں موبائل میرا کیسے مل سکتا ہے آپ سے اچھا اچھا آپ دوسری سواری لے کے جا رہے ہیں کہیں اوہ تو کتنے دیر بعد آپ واپس ہوں گے یا آپ کوئی ایڈریس بتا دیں میں وہاں آ جاؤں اچھا اچھا ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا ان کو ڈراپ کرنے میں جی جی جی تو آپ ان کو ڈراپ کر کے مجھے فون کر دیجیے اور کوئی ایڈرس یا لوکیشن بتا دیجیے گا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں ہی اپنا لوکیشن آپ کو بھیج دیتا ہوں اور اچھا اچھا آپ آ جائیے اور جو جو خرچہ اس کا آئے گا جو کرایہ ہوگا میں دے دوں گا جی جی ٹائم لگ جائے گا جی ٹریفک ہاں ٹریفک تو کا تو ٹائم ہی ہے چلیے کوئی نہیں میں آدھا آ جاتا ہوں آدھا راستہ میں آ جاتا ہوں آدھا آپ آ جائیے گا جی جی جی گول مارکیٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں گول مارکیٹ میں آپ کو ملتا ہوں جی جی جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی جی میں ملتا ہوں آپ کو آدھے گھنٹے بعد جی تھینک یو